असां सिंधी चादरूं भरींदा आहियूं शऊं भरींदा आहियूं मफ़लरुनि ते भरींदा आहियूं स्वेटर भरींदा आहियूं मड़ींदा आहियूं त इहे सभु जेको आहे वो हुन मां असांजे घर जी आमदनी बि हलंदी आहे असां पंहिंजे कल्चर खे बि ॾेखारे सघंदा आहियूं ऐं सभु माण्हू पसंदि बि कंदा आहिनि ऐं इन जो समय जो सदपियोग बि थींदो आहे आमदनी बि ईंदी आहे त इहे वैराइटी हिन में मफ़लर त छा हिकु खां हिकु मफ़लर हूंदा आहिनि छा त हिन में स्वेटर हूंदा आहिनि इन्हनि सभिनी खे असां जेको आधार आहे जीअं असांजी रोज़ी रोटी निकिरे